اردو زبان کی جد و جہد قدیم دلی سلطنت اور مغل دور سے شروع ہوتی ہے اس کا آغاز بارہویں صدی میں ہندوستانی اور فارسی عربی ترکی اور لوکل زبانوں کے امتیاز سے ہوا مغل دور میں اردو ایک شاندار ادبی اور درباری زبان بن گئی اٹھارہویں صدی میں میر تک میر نے اس کو ایک مکمل شاعری کا رنگ دیا جبکہ انیسویں صدی میں غالب اور اقبال نے اسے ایک نیا انداز دیا انگریزوں کے دور میں اردو زبان اور ہندی زبان ساتھ میں تھی لیکن اردو کی ایک الگ ہی پہچان تھی بیسویں اور اکیسویں صدی میں اردو نئے دور میں داخل ہوئی جہاں ڈیجیٹل میڈیا فلمیں اور غزلیں اس کی رنگوں میں ایک نیا رنگ بھر رہی ہیں پاکستان میں اردو قومی زبان بنی آج بھی اردو دنیا بھر میں اپنی شاعری ادب اور نرم لہجے کی وجہ سے مقبول ہے جو وقت کے ساتھ بھری بھی اور نئے رنگوں میں ڈھلتی بھی جا رہی ہے